हा असांजे राजस्थान में स्वास्थ्यु शेवा लाइ में सुधार लाइ घणेई प्रोग्राम थया थिया आहिनि सरकार जीअ राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम हलायो ऐं सरकार फ्री में अखियुनि जो ऑपरेशन कंहिंखे मोतियाबिंद जी परेशानी ऐं कंहिंखे अखियुनि मां पाणी अचनि थो हुजे कंहिंखे ॾिसण न थो अचे ईअं करे घणा ई अखियुनि जी बीमारियुनि जा इलाज ऑपरेशन ऐं फ्री में दवाऊं विरहायूं वेंदियूं आहिनि के घणे कार्यक्रम हलाया विया आहिनि